میرے دوڑنے کے طریقے یہ ہیں کہ قدم رکھتے ہوئے ایڑی اور تلوے کا بیچ کا حصہ آرام سے پہلے ٹکائیں قدم دھیرے دھیرے بڑھائیں اور پاؤں کے اگلے حصے آگے دھکیلیں نظریں سامنے رکھیں اور پورا نظارہ دیکھتے رہیں اس سے دوڑتے وقت آپ کے کندھے نہیں دکھ جھکیں گے ہما اور اس سے بھی جس سے میری صحت کو ذہنی سکون تندرستی مل مضبوط ہوتی ہے ہمارے شریر سے پسینہ نکلتا ہے ویٹ لوز ہوتا ہے انرجی آتی ہے آلس ختم ہوتا ہے جی ہاں ہمیں دوڑ دوڑ دے کے بعد آرام محسوس کرتی ہوں جی پیروں میں درد رہتا ہے لیکن آرام محسوس ہوتا ہے کہ شانتی سی ملتی ہے دماغ کو دماغ کو سکون ملتا ہے بہت زیادہ دوڑنے سے اور فٹ رہتے ہیں کوئی بیماری نہیں آتی پاس اور ہماری باڈی فٹ رہتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں میں یہ سب محسوس کرتی ہوں دوڑ کے دوران